ہمیں بہت شوق ہے تصویر لینے کا ہم سوچتے ہیں وہاں دہلی میں جا کے قطب مینار میں جا کے تصویر لیں اور آگرہ میں جائیں تصویر لینے کے لیے کیونکہ ہمیں بہت پسند ہے تاج محل بھی دیکھنا ہے ہمیں وہاں کا بھی تصویر لینا وہاں پہ جا کے ہم خود کا تصویر لینا چاہتے ہیں ابھی تک تو کہیں گئے نہیں ہیں تصویر لینے کے لیے لیکن ہم جانا چاہتے ہیں گھومنا چاہتے ہیں دہلی جا کے گھومنا چاہتے ہیں تصویر کھینچنا چاہتے ہیں اور حیدرآباد گھومنا چاہتے ہیں وہاں بھی تصویر لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کو بہت پسند ہے گھومنا تصویر لینا اور تصویر لینے سے خوبصورت بھی لگتا ہے باہر جانا چاہتے ہیں اور قطب مینار بھی جانا چاہتے ہیں وہاں کا بھی تصویر لینا چاہتے ہیں چڑیا گھر میں بھی جانا چاہتے ہیں جانوروں سب کے ساتھ کھڑی ہو کے تصویر لینا چاہتے ہیں کیونکہ اچھا بھی لگتا ہے تصویر لینے کے بعد سب کو دکھانا بھی پڑتا ہے دکھانا پڑتا ہے کہ یہ سب تصویر ہے وہ سب کو بھی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں کیونکہ تصویر ایک طرف سے خوبصورت چیز ہوتا ہے جس کا تصویر لینے کے بعد خوبصورت بھی لگتا ہے دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے تصویر لینا بھی اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو لینا بھی چاہیے یادگار بنانے کے لیے کیونکہ تصویر سے یادگار رہتا ہے کسی کو دکھانا رہا اور ہم سگڑے گھومنا بھی چاہتے ہیں گھومنے سے اچھا بھی محسوس ہوتا ہے تصویر بھی لے رہتے سب کے ساتھ پورے فیملی کے ساتھ تصویر لو دوستوں کے ساتھ تصویر لو بھائی بہن سب کے ساتھ تصویر بھی لینا پڑتا ہے ہمارے پاس بھی تصویر ہے بہت سارے پر گھومنے کا آگرہ قطب مینار تاج محل یہ سب جگہ کا تصویر ابھی ہمارے پاس نہیں ہے بس موبائل میں دیکھتی ہوں لیکن خود جاؤں گی تصویر کھینچوں گی